اگر میرے اپنے فارغ اوقات کی بات کی جائے تو میں عام طور پر فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہوں خاص کر پُرانی فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور اُس کے علاوہ مجھے کرکٹ میچ کھیلنا پسند ہے اور بات کی جائے تو اگر دوست مل گیے مطلب جان جانے کو تیار ہوگیے اور لمبا لمبی کوئی چُھٹی مجھے مل گئی تو میں کہیں گھومنے نکل لیتا ہوں خاص کر مجھے قدرتی جگہ جگہ کہیں مل جائے تو وہاں گھومنا پسند ہے